بہار کی تاریخ میں کئی اہم ثقافتی اور سماجی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں جھجھیا جو ایک لوک ناچ ہیں عوانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے جھوکا صرف ایک کھانا ہی نہیں بلکہ بہاری ثقافت کا حصہ ہے جو شادگی اور دیہی ترزی زندگی کو ظاہر کرتا ہے مشحوک اور جھور جیسے لوگ رقص اور گیت عوانی میل جل خوشی اور سماجی یکجنتی کی علامت ہے یہ تمام انظر بہار کی تاریخھی اور ثقافتی شناخت کو تشکیل دیتا ہے